पशुपालन से संबंधित समान नियम को कुछ नहीं कहा जाता है जे कब नियम इसका क्या होगा से इसमें नियम नहीं लगाया जाता है किसानों को प्रभावित करने के लिए पशु कल्याण क़ानूनी का पर्यावरण जो है सो अपने दिल से किया जाता है वह जो है से किस टाइम में अच्छे से अच्छे खान पान इत्यादि जनबा जानवरों को रखरखाव कैसे किया जाता है वह अपने ऊपर निर्भर करता है इस प्रश्नों के प्रश्नों के लिए आप किसे सलाह देते हैं यह चीज़ है जो यह देखा देखी से लोग कि अपने बे मवेशी को अच्छा तरह से देख रेख करते हैं और इस इसके लिए समाचार पत्र में कुछ नहीं कहा जाता है और समाचार क्या रहेगा जब गाय भैंस बीमार पड़ती है तो डॉक्टरों से सलाह लेना पड़ता है लेकिन और लोगों से सलाह लेकर के क्या होगा वह खुद बताती है जे खाना नहीं खाना चाहती है पाज नहीं करना चाहती है तो डाक्टर से सलाह लेते हैं और सलाह लेने के बाद हमारा पशु अच्छी तरह से हो जाती है यही मेरा उद्देश्य है